फोंडें जिल्ल्यांतील मुखेल सैमीक संसाधनां म्हटल्यार ओपा नॅच्युरल रिसोर्सीस ती पुराय तरेन उदकाची निवळसाण करतात आनी थ्रो पायपलायन सगल्या लोकांक उदक पुरयतात